बायलो दर्यां वचपाक दर्यां वचना कित्याक बोटीचे वता न्हय बोटीचे वता तेन्ना ते नुस्त्या मारपाक जाळ घालता तें जाळ घात ते जाळ ती ओड ओडपाक जाय न्हय मागीर ओडपा ती बायलांचो फोर्स पावना ताका लागून ते दादले वता दर्यां आनी मागीर बायलो मागीर घरांतलें काम करून नुस्त्या नुस्त्याक विकूं वयताय नुस्तें विक विकपाचें मागीर तें पयशा हिशोब तें करतात मागीर नुस्त्या नुस्त्या क्लीन करपाचें मागीर नुस्त्या सुकोवपाचें नुस्त्या एक नेट आसा तें नेटूय सुकोवपाचें नुस्त्या क्लीन करपाचें आनी नुस्त्या विकूं वचपाचें विकूं वचून मागीर मागीर एका उंट पयशां हिशोब करपाचो डेली डेली पयशां हिशोब करपाचो मागीर नुस्त्या सुकयले म्हणटकच तें प्रिजर्व करून दवरपाक सांठोवन दवरपा तें करपाचें जावं तें सुंगटां जावं तें तिसऱ्यो जोप तें सुकोवपाचें मागीर ते हांकां कस्टमरा फुड्या कस्टमरा फुडें बार्गेनींग करपाक कितकोन करपाचें तें हें करपाचें मागीर तें घरांतले घरांतलें काम हें करता बायल सगलें करपाचें आनी